ہندوستان میں سب سے مشہور کھیلوں کی فہرست لمبی ہے جس میں اول نمبر پہ کرکٹ ہے دوسرے نمبر پہ ہاکی ہے تیسرے نمبر پہ ریسلنگ کشتی کبڈی ہے سب سے مشہور کھلاڑی ہندوستان میں وراٹ کوہلی ہے جو کرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں ہاکی سے تعلق سب سے مشہور کھلاڑی جن کا ہے نام میجر دھیان چند ریسلنگ کشتی کبڈی میں سب سے مشہور کھلاڑی کا نام ہے سشیل کمار ساکشی ملک مزید کھلاڑی